खाथि खालानि टाउनफोर बा गामिफोराव थांबाय थानाय जाखायो जेनबा कमन कमिउट खालामनाय जायो आं सासे साइकेल सालायग्रा हिसाबै आङो ओरैबा ओरैबो बेरायनो मोजां मोनो बेफोरनि थाखायबो आङो थांनाय जायो आरो माखासे समाव माखासे खामानिफोरनि थाखाय जेन'बा जोङो अफिस टफिस जेन'बा गैयाबाबो माखासे ओनसो गामि ओनसोल आरिफ्रावथ' अफिस टफिस थाया थेवबो जोङो ओरैनो बेरायनो हिसाबै जेनेबा गामिनि मानसिफोरजों रायलायनो हिसाबै जों थांनाय जायो किन्तु टाउनफ्राव जेनेबा खामानिनि थाखायसो बांसिन थांनाय जाखायो आरो खि जेनबा गासैबो सेक्टरसफोर सान बेंकिं सेक्टरस जेनबा इदुकेसन जेनबा हसपितेलफोर जेनबा जेखुनु गासिबो खामानिआनो बांसिन अफिस जेनबा गभमेन्ट अफिसफ्राबो गासैबो जोंना थाउनावसो थाजोबखायो आरोखि होम्बा जोङो सासे स्टुदेन्सफोरखौ लायोबाबो बिसोरो सानफ्रामबो जेनबा फरायनायफोरनि थाखाय बिसोर कलेज लाइफफोरनि थाखाय बिसोर टाउनाव थांबाय थाखानाय जाखायो एबा जाय बेनाखि मानसिफोरा अफिसाव थाङो बेफोरबायदिनि मानसिफोरनि थाखायबो अफिसाव थांबाय थाखानाय जाखायो होम्बा जों बायदि मानसिखौ लायोबा जायनाकि जोङो खामानि मावा जेनबा अफिसाव मावा होम्बा जों बायदि मानसिआ माबा मोनसे जाहोनाव जेनेबा अफिसनि जेनेबा माबा मोनसे कार्ड बानायनांगौ माबा मोनसे फर्म फिलाप खालामनांगौ बे समाव जोङो थाउनफ्राव थांबाय थानाय जायो जेनबा माखासे अफिससोनि थाखाय एबा एखम्बा बेंकफ्राव थांनांगौबाबो जोङो बिदिनो थांबाय थानाय जायो आरो खि बेंकफ्रावबो थाखानि एखम्बा केवाइसि टेवाइसि होनाय आधार कार्ड लिंक माबा माबि बानायनाय बिनि थाखाय जोङो थाउनफ्राव बेंकफोराव थांनो थाखाय थाउनफ्राव जों थांलाय फैलाय खालामनाय जायो